हांव पयलींत फावटी स्टेजीर गेल्लो गावपाक तेन्ना हांवें लोकांक अशें फुडें पयलें आनी सारको भियालो की म्हाज्या मनान भंय कसो आसलो आनी म्हाका अशी घुंवळ कशी येयली पळवप म्हणजे आनी म्हाजे हातमानश कळक म्हण हांव पयलीं फॉड गेल्लो आनी लोका पळोवन म्हाका गंयचो दिसपाकलो हांव मागीर रिटर्न येयलो हयच मागीर हांवें दोन तीनदां प्रॅक्टीस केली लोक म्हणटाले भियलो भियाललो म्हणटले किद्याक म्हाका पयली स्टेजीर वचपाकत पयलीं मनशान केन्ना वर्सान हात पांय कडकडटा आनी प्रिव पळोवन वंय घेता मागीर हांव दुसरे फावटी गेलो मशशें मातशेंग मागे म्हाजी हांवें हें केलें मागीर हांव असो चिंतलें की आपूण मागीशर अशें म्हटलें मायकार अशें म्हटल्या गोड बी ती अश म्हाज्या फुडें मनीस कोणूच असो ना असो आनी हांवें म्हजें मन ल्हान थंय हें सारको गायलो हांव तेन्ना म्हाका सक्सेस बी जालो हांव